اردو زبان کی خاصیت یہی رہی ہے کہ یہ ہر دور کے ساتھ بدلتی ہے اور بدلتی آ رہی ہے اگر ہم اردو زبان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان جب دکن گئی جب محمد بن تغلق نے دہلی سے راجدھانی کو شفٹ دکن میں کیا تو ہماری زبان جب وہاں گئی تو وہاں پر بھی اس نے اپنا ایک رنگ بدلا اپنا ایک مزاج پکڑا اور اسی حساب سے یہ زبان ڈھل گئی پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب علاؤالدین خلجی نے پھر دکن سے راجدھانی کو پھر دہلی کی طرف منتقل کیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونماں ہوئیں ہماری زبان میں جب ولی دکنی کا دیوان دہلی پہنچتا ہے اس سے پہلے جو دہلی کے شاعر تھے وہ دیگر زبانوں میں خاص کر فارسی میں شعر کہا کرتے تھے لیکن جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اس کے بعد ایک انقلاب رونما ہوا جو بھی دہلی کے شعرا تھے انہوں نے اس وقت کی اردو زبان میں شعر گوئی شروع کر دی اس وقت کی اردو زبان کو ہم ریختہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں یا ریختہ کے نام سے جانتے ہیں تو پھر اس کے بعد دور بدلتے رہے اس کے بعد جب انگریز ہمارے ملک میں وارد ہوئے اور ہمارا جو ملک ہے جب وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تو اس وقت جب وہ انگریزی زبان جانتے تھے تو انہوں نے اردو سیکھنے کے لیے ایک کالج کا قیام عمل میں لایا جس کو ہم فورٹ ولیم کالج کے نام سے جانتے ہیں

اور پھر دہلی کالج بعد میں قائم کیا گیا اب وہ اپنی زبان سکھا رہے تھے یہاں کے لوگوں کو اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اردو میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونماں ہوئیں پھر جب انگریز واپس چلے گیے اس کے بعد بد قسمتی سے ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا لیکن یہ جو زبان ہے اس نے دونوں ممالک کو ایک پل کی طرح جوڑے رکھا اب پاکستان کی جو ملکی زبان ہے وہ اردو ہے اور ہمارے ہندوستان کی جو زبان ہے وہ بھی آپ سمجھو ہندی ہیں یا اردو ہیں جس طرح ہمارے ابوالکلام قاسمی نے امروز میں لکھا ہے ایک پورا مضمون اس پر کہ اب جو جدید ہندی ہیں اور جو اردو ہیں وہ اب ایک ہی زبان ہیں ہمارے بالیووڈ میں اس زبان کا بڑا چلن ہے ہمارے جو یہاں کے افسانہ نگار ہیں ہمارے جو یہاں شاعر ہیں لوگ ہیں جیسے مشہور شعرا گزرے ہیں چاہے غالب ہو چاہے میر کے زمانے کی بات کریں آپ اور پھر آج کے زمانے میں دیکھیں بشیر بدر ہیں وسیم بریلوی ہیں ہمارے شکیل اعظمی ہیں اور گلزار ہیں اور بھی بہت سارے شعرا ہیں اور آج بھی لکھنو میں دہلی میں اور ملک کے تمام ریاستوں میں یوٹیز میں مشاعرے ہوتے ریتے ہیں اور پھر جب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا تو ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی ہماری اردو زندہ رہی آج اگر آپ یو ٹوب کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مشاعروں کے ویڈوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ واٹسپ اسٹیٹس دیکھیں تو اکثر وہ اردو میں ہوتے ہیں شاعری ہوتی ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار ہم اس زبان کے ذریعے کرتے ہیں کیونکہ زبان ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی زبان ہوتی ہے اور آپ کی زبان وقت کے تقاضوں کے عین مطابق پروان چڑھتی ہیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے زبان کو ہوتا ہیں تو اس زبان نے ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی خود کو زندہ رکھا جتنے بھی نئے ورڈس استعمال ہوئے یا جتنے بھی نئے ورڈس ایجاد ہوئے جیسے ڈاؤن لوڈ ہیں پی ڈی ایپ ہے اس نے ان سب کو اپنے دامن میں جگہ دی سمیٹا ان سب ورڈس کو اس کے باوجود کیا ہوا کہ ہماری جو اردو زبان ہیں آپ دیکھیں انٹر نیٹ کی زبان بن گئی ہیں آپ اردو میں کچھ بھی گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو پورا اس پہ مواد دستیاب ہوتا ہیں اور ملتا ہیں آپ کچھ بھی لکھیں اردو میں لکھیں یا اسی زبان میں لکھیں تو آپ کو سب کچھ مہیا ہیں وہاں پر تو اردو نے اپنے آپ کو یہاں پر بھی زندہ رکھا اب اے آئی کا دور آ رہا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت ہم جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یہ تو اے آئی کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں ہم اردو کو اے آئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اب چیٹ جی پی ٹی میں اگر ہم کچھ اردو میں لکھتے ہیں تو ہمیں تو وہاں پر سب کچھ اردو میں واپس وہ چیٹ جی پی ٹی جواب دے دیتا ہے لیکن ابھی آواز کے ذریعے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیں کہ جو بھی جتنی بھی تبدیلیاں ٹیکنالوجی کے حوالے سے رونما ہوتی ہیں تو ہماری اردو جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہیں اور عین مطابق ڈالتی ہیں تو مجھے امید ہیں کہ ہماری زبان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گی